ہیلو اولا زیرو ٹو فور فائو سکس

نمبر سے بول رہے ہیں میں اپنا والیٹ ابھی ابھی میں نے اولا بک کی تھی آپ کی اور میں یہاں تراہے پہ رُکی ہوئی ہوں ہیرا پٹی تراہے پہ اور میں نے اپنا والیٹ اُس میں چھوڑ مطلب بھول گئی ہوں اُس میں اپنا والیٹ تو کیا آ آپ آپ واپس آ سکتے ہیں آپ نے جہاں مجھے اُتارا ہے میں وہیں ابھی کھڑی ہوں آپ واپس آ کے جی میں نے اپنا والیٹ اُس میں رکھا ہُوا تھا پیمینٹ کرنے کے لیے نکالا اور آئی تھنک میں اُس میں بھول گئی ہوں کیا آپ جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے اوکے اوکے ٹھیک ہے